हम अपनी बहन बेटी को उच्च से उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं जैसे कि हमारी बहन बेटियां आगे पढ़ के कुछ बने और हमारा नाम रोशन करें और हमारे देश का भी नाम रोशन करें जिसे आजकल के जेनरेशन में बहन बेटियों पर बहुत ही अत्याचार का सामना करना पड़ता है उन्हें कई गांव में उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी जाती है और उन्हे जल्दी शादी करके उनको दूर भेजें लेकिन हमारा यह मानना है कि उन्हें पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि लड़के अच्छे से नहीं नहीं पढ़ पाते हैं वह ज़्यादा ध्यान लेकिन हमारी बहन बेटीयाँ पढ़ाई लिखा में बहुत ज्यादा ही ध्यान देती है जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा है और उनको कठिनाइयों का सामना यह करना पड़ता है कि उन्हें कही भी पढ़ाई लिखाई का ध्यान नहीं देते उन्हें अच्छे से पढ़ाई नहीं करता कई गांव के लोग जो अनपढ़ होते हैं उन्हें पढ़ने लिखने से रोकते हैं जिसे हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती लेकिन उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना हमारा कर्तव्य है और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि वो हमारा और हमारे देश का नाम रोशन कर सके